کھانا پکانے میں وقت تو لگتا ہی ہے اور یا تو آپ وقت کو دیکھیں یا کھانے کا ذائقہ لیں دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ کیسے مل سکتی ہیں کھانے کو ذائقہ دار پکانے کے لیے کچھ محنت لگتی ہیں اور محنت سے کیے گیے کام میں وقت خرچ ہونا لازمی ہے لیکن پھر بھی دوسرے اہم کاموں کی وجہ سے اگر کبھی مجھے جلدی ہوتی ہے تو میں کم وقت میں کھانا پکا لیتی ہوں اور اس میں مجھے ایک سے سوا ایک گھنٹا لگ جاتا ہے کم وقت میں کھانا پکانا ہو تو میں کوکر میں پکا لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے اور ایسی چیزیں میں پکاتی ہوں جو جلدی پک کر تیاری ہو جاتی ہیں جس میں ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا زیادہ